आङो संनाय खावनायाव खैफोद जाफेरबाय जेब्ला आं आलु फाजा एवदोंमोन बे समाव आंनि आखाइयाव थाव आरो सारायआ खामथाबजादों बे खामथाबनायखौ फाहामनो थाखाय अर खामनायाव होग्रा मोनसे लाइफां दङ बे लाइफांनि मुङा अर खामनाय होननानै बुङो बेखौ होनानै आंनि आखाइया आरो आंनि आखाइयाव खामनाय थाव आरो खामथाबनाय साराय खामनाया सान्नैनि गेजेरावनो फाहामनो हादोंमोन